हमारे क्षेत्र जबलपुर में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं और लोग यहाँ कि यात्रा करने दूर दूर से आते हैं जबलपुर क्षेत्र में माँ नर्मदा नदी एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं गौरी घाट की शाम की आरती के लिए लोग पूरे भारत से आते हैं और यह देखते हैं यह पाया गया है पुराणों में कि नर्मदा नदी में जो पत्थर पाए जाते हैं उसमें शिव जी का वास होता हर एक पथर में शिव जी का वास माना जाता है जबलपुर में गुप्तेश्वर महादेव जो हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनकी पूजा आराधना बहुत ही अच्छे तरह से करी जाती है जबलपुर क्षेत्र में त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है सिटी जो है वह भी एक अच्छी जगह है घूमने के लिए माँ नर्मदा नदी के किनारे बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि लोग पिंडदान भी यहाँ पे करते हैं और आरतियाँ करते हैं साथ ही साथ कथाएं भी होती है भंडारें होते हैं त्रिपुर सुंदरी माता के यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और ये यहाँ से फिर भेड़ाघाट के लिए घूमने जाते हैं साथ ही साथ गुप्तेश्वर महादेव में ये कहा जाता है कि स्वयं राम जी यहाँ पे आए थे और लोग कांवर यात्रा के लिए यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और सावन के चार सोमवार में जो झंडा यात्रा होती है वह भी यहाँ पे की जाती है साथ ही साथ जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है जबलपुर क्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं